नमस्ते भैया जी ऐसा है लखनऊ महोत्सव में हम अपने बच्चों को लाके घूमाना चाहते हैं तो उसके लिए आपसे जानकारी चाहते थे कि ह्म्म ह्म्म जी ह्म्म जी ह्म्म ह्म्म ह्म्म जी जी ह्म्म जी जी जी भैया जी हाँ हाँ ह्म्म ह्म्म जी जी जी जी जी भैया हम चार लोग जाएंगे भैया जी तीन बच्चे रहेंगे और हम रहेंगे नहीं भैया बहुत छोटे नहीं हैं हम अब अगस्त में ही जाएंगे क्योंकि जुलाई तो अब निकल गया जी जी जी भैया जी भैया ठीक ठीक नमस्ते भैया जी